بہت سی تركیبیں ہیں ہمارے پاس جو خاندانی تركیبیں ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں لیكن میں آپ كے ساتھ ایک تركیب شیئر كرنا چاہتا ہوں جو ہے تعلیم تعلیم وہ چیز ہے جو انسان كو اس كا مرتبہ بتاتی ہے اپنی ایک پہچان دیتی ہے لوگ بہت سی تركیبیں دیتے ہیں اور دوسرے كام ہوتے ہیں خاندانی كام ہوتے ہیں چاہے وہ قریشی ہو كھانا پكانے والا ہو چاہے وہ گوش كاٹنے والا ہوں یا پھر دوسرے كام جو ان كی خاندانی نسلیں چلتی آ رہی ہوں اور وہی كام كرتے آ رہے ہیں اور وہی لوگ كرتے آ رہے ہیں لیكن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں كیونكہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بھی پڑھے لكھے اور جو ہم انہوں نے ہمیں یہی وصیت كی اور یہی مشورہ دیا كہ آگے چل كر پڑھنا اور پڑھائی كرنا اور پڑھ لكھ كر آگے بڑھنا كیونكہ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان كو عزّت بخشتی ہے اور اس كو اپنی تہذیب كا پتہ دیتی ہے كیونكہ لوگ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرہ سنبھل سكتا ہے لوگوں كے گھر بن سكتے ہیں اور تعلیم كے علاوہ اگر انسان دوسرے كام كرتا ہے تو اس میں بہت ساری مشكلات آتی ہیں لوگ پڑھے لكھے نہیں ہوتے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو سب سے اچّھی تركیب وہ تعلیم كی تركیب ہے اور جو میں آپ كے ساتھ شیئر كر رہا ہوں كہ یہی تركیب نسل اور درنسل منتقل ہوتی رہی اور یہ چیز ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی اگر ہم پڑھے لكھے ہیں تو ہمارے بچّے بھی آگے پڑھے لكھے ہوں گے ان كے بچّے بھی پڑھے لكھے ہوں گے اور یہ تركیب جو خاندانی ایک تركیب ہے كیونكہ جو انسان كرتا آ رہا ہے وہی كرتا رہتا ہے اور انسان اس كا اس كا مشورہ دیتا ہے تو اسی طرح یہ مشورہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں دیا كہ پڑھائی كریں اور كیونكہ انسان اس كے ذریعہ ان كے ماں باپ كو بھی عزّت ہوتی ہے اس كے خاندان كو بھی عزّت بخشتی ہے تعلیم اور تمام جو پورا معاشرہ ہے وہ ایک عزّت دار معاشرہ ہوتا ہے